جی ہاں مجھے اردو زبان سے یا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا اثر موقع ملتا ہے اور یہ ایک نہایت دلچسپ مگر کبھی کبھار چیلنج بھرپور تجربہ ہوتا ہے تجربہ کی جھلکیاں اردو سے انگریزی میں ترجمہ جب کسی نظم افسانے یا تاریخی تحریر کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اردو کے خوبصورت محاورے جذباتی گہرائی اور شاعرانہ انداز کو انگریزی میں جونکا ت منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے مثد مثلاً دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کو انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت صرف لفظی طرزمہ کافی نہیں جذبہ بھی منتقل کرنا ہوتا ہے انگریزی یا ہندی سے اردو میں ترجمہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت زبان کا لہجہ نرم مخذب اور ذوخ دار بنانا ضروری ہوتا ہے مثلاً ایک سادہ انگریزی جملہ شیواز ہارٹ بروکن اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہو سکتا ہے اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا ہو یا وہ دل شکستستہ ہو گئی تھی یہ ترجمہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ کیفیت کا بھی ہوتا ہے کیا چیز ترجمہ کو خوبصورت بناتی ہے اصل مفہوم کی حفاظت جذبات اور سیاق و سبق کو برقرار رکھنا زبان کی محک اور تہذیب کا خیال ترجمے میں روایت اور جدیدیت کا توازن ذاتی احساس اگر میں انسان ہوتا اگر میں انسان ہوتا تو کہتا کہ اردو ترجمہ کرتے وقت میو لگتا ہے جیسے کسی نازک اور خوشبودار شے کو ایک خاص سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا جا رہا ہو احتیاط سے محبت سے